हमारे गाम में गाम के लोग अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए हमारे सरकारी विद्यालय में एक कैम्प लगता है जिसमें लोगों लोग अपने बच्चों को एक पोलियो की दवा पिलाते हैं जिससे वो स्वस्थ रह जाते हैं